बागवानी हमसब जे करै छियै ने गमला मँगवा लै छियै सीतामढ़ी से चाहे प्लास्टिक के बर्तन होइ छै प्लास्टिक के बर्तन ले लै छियै बाल्टी फूट फाट गेल तऽ ओहिमे मिट्टी रख दै छियै हँ आ छत पर लेके बढ़िऑं से बढ़िऑं फूल गुलाब गेंदा हँ इसब लेके हमसब छत पर लगऽबै छियै अपना दूरा दरवज्जा पर सोभा बढ़ाबे के लेल हँ काते काते क्यारी बना दै छियै आओर ओहिमे बागवानी लगा दै छियै ओहिमे फूल बढ़िऑं से सुबह मे गेली अपना भी काम पूजा उजा करे के रहल तऽ फूल उतारली भगवान के पूजा कयली बागवानी मे हमरा सबके यहाँ बहुत बहुत सब किसम के देखबे सब जितना शिक्षित लोक हय सब अपन बागवानी छत पर जेकरा जेना सुविधा भेल छत भेल दरवज्जा भेल हुँ कभी कभी देखै छी मालिन सबके खेते मे लगा देल गेंदा के फूल तऽ बागवानी लगाय के देलनि आ जब लगन के समय अयलै तब देखबै माली सबके फूल दू सए चारि सए के जी मे बेचलक जैसे अभी जैसे दीवाली जे अबै छै तऽ ओहिमे देखबे फूल काफी महँगा बिकाइ छै तऽ बागवानी लगाबे मे बहुत फायदा है हमसब कहै छी कुछ लोक सबके अपन अपन छत है चाहे दरवज्जा है चाहे खेत है सब आदमी थोड़ा थोड़ा अपन लेके लगैयौ इतने कहै छी हम